हेलो हेलो हम तऽ छोटा मोटा किसान है गेंहूँ बोअए छिऐ धान उबजाबै छिऐ अनाज जोड़ै छिऐ तेलहनमे भी जोड़ै छिऐ तेलहनमे धनियाँ धनियाँ उबजाबै छिऐ धनियाँ भी उबजाबै छिऐ ई टा उखरल भाए जाए ई टा उखरै आंय रिजर्व करू लामबद गेंहू भी सात आठ क्विंटल उपजाबए छिकै गेंहूँ हाँ केओ धानिये धानिये कम उबजाबै छै पचास किलो उबजाबै छिऐ नहि धनिआँ अपने कामके लिये होय छै धान धान जे कि दू हजार के क्विण्टल ई कटकी आओर कतकी मंसूरी मंसूरी आंय गेहुँम गेहुमो चलि देबैक गेहुमो दए देबै छै ने कए बजे एबए कए बजेमे अबइ ठीक हइ आबय पैसा ले पैसा लेले अबइ दश किलो दे देबए तऽ काम नहि हो जेतै सस्तेमे पचास रूपए किलो आनतै नहि तऽ पूरा नहि हमरा सामनेमे पोश नहि पड़तै आ महँगा हो गेल हइ